ہم لوگ زیادہ تر گھومنے کے لیے اپنے کھیتوں میں ہی کام کرنا پسند کرتے ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں کے لیے آم کے باغیچے کا سیزن ہے آم کے باغیچے میں بیٹھتے ہیں وہاں کھیلتے ہیں کودتے ہیں ہوا کھاتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں نہانے دھونے کے لیے ہم لوگوں کے پاس تالاب ہے کنواں ہے نہر ہے اس میں نہانا ہے تالاب میں نہانا ہے کنوئیں پہ نہانا ہے ہم لوگوں کو اور کیا چاہیے کسان آدمی ہیں کسان کے حساب سے ہم لوگوں کا زندگی بسر ہو رہا ہے اور کسان کے طریقے سے ہم لوگ جی رہے ہیں ہم لوگ زیادہ تر اپنا ٹائم کھیتوں میں ہی پاس کرتے ہیں کیونکہ کھیتوں میں ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے وہاں محنت بھی کرتے ہیں ورزش بھی ہوتی ہے اور تھوڑا مطلب ٹائم بھی پاس ہوتا ہے اور کچھ دو چار ساتھ مل کر کے علاقے میں کام کرتے ہیں کھیتوں میں تو اور بھی اچھا لگتا ہے جو ایک دوسروں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں ایک دوسروں سے واردات کرتے رہتے ہیں کس کی کھیتی کیسی ہے کیا ہے کیسے ہے اس طرح کی ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں اسی طرح کا ماحول ہم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے ہم لوگوں کو کھیلنے کودنے کے لیے زیادہ تر زیادہ تر جو ہے تو باغیچہ ہی ہے اور باغیچے میں ہی کھیل کود کرتے ہیں وہیں ٹھنڈی ہوائیں کھاتے ہیں وہیں پہ اپنا موج مستی لیتے ہیں اسی جگہ پہ رہ رہن سہن بھی کرتے ہیں صبح سے شام تک اسی باغیچے میں گھومنا پھرنا لگا رہتا ہے